اتر پردیش کی تہذیب اس کی تاریخ اور جغرافیے سے گہرا تعلق رکھتی ہے یہاں کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں عامل کا جائزہ لینا پڑے گا اگر ہم تاریخی نظریے سے دیکھیں تو اتر پردیش اتر پردیش میں قدیم تہذیبوں کی موجود رہی ہے جیسے ہڑپا موہن جداڑو وغیرہ اور اتر پردیش میں بدھ مت جین مت کا بھی مرکز رہا سدھارتھ نگر میں بدھ مت کی پہلی درس گاہ قائم ہوئی تھی اگر مغلیہ دور کی بات کریں تو یہاں اسلامی تہذیب نے مغلیہ سلطنت کے دور میں ہی فروغ پایا تاج محل فتح پور سیکری جیسی عمارتیں جو ہیں اسی دور کی یادگار ہیں برطانوی دور میں بھی اتر پردیش نے اہم کردار ادا کیا خاص طور پر اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگِ آزادی میں اتر پردیش نے اہم کردار ادا کیا اگر جغرافیائی نکتہِ نظر سے ہم دیکھیں تو یہاں دریاؤں کا جو نظام ہے جیسے گنگا جمنا اور دیگر دریا اس ریاست کی زرخیری کا باعث بنے ہیں دریا کے کنارے واقع شہر ہیں جیسے بنارس الہ آباد ان شہروں نے مذہبی اور ثقافتی مراکز کی حیثیت حاصل کی ہے گنگا جمنا کا جو دو آب علاقہ زرخیز زمینوں پر پر مشتمل ہے جس نے زراعت کو فروغ دیا اور اقتصادی ترقی میں مدد دی ہے یہاں کا موسم معتدل رہتا ہے جو زرعی پیداوار اور مختلف تہواروں کے انعقاد کے لیے مناسب ہے اتر پردیش کی تہذیب اس کی تاریخ اور جغرافیہ سے گہرا تعلق رکھتی ہے مختلف ادوار کی تاریخ اور مختلف جغرافیائی عناصر نے مل کر ایک متنوع اور غنی ثقافتی ورثہ تشکیل دیا ہے